हलो हाँ कौन बोल रहे दुकानदार चचा कपड़ा का हाँ तो अब कौन कौन क्वेलटी कपड़ा अच्छी रेन्ज का है जैसे कि यह कम्पनी का लेना चाहते हैं कि यह लड़का का कि लड़की के भी कि सबके किस हाँ लेडीस के लिए साड़ी भी रखते हैं हाँ फ़िर लक्ष्मीपति का है साड़ी हरिगंगा हरिपूजा ई सब खोज दे और साड़ी लेनी है सिल्क में सिल्क में लेनी है लड़की के लिए टोप घंघरी लेना है टोप घंघरी भी है रखते हैं कम्पनी का हमको हाँ तो अच्छा रेन्ज लगाइए भैया हम लेंगे उसको खरदेंगे दिखाना पड़ेगा ठीक है

हाँ तो सब मेल रखते भैया

सिल्क में साड़ी और सिल्क में भी रखते हैं क्वेलटी सूट क्वेलटी देखेंगे तब ठीक है अच्छा क्वेलटी का पसंद पड़ेगा तो ले लेंगे तो देखना पड़ेगा

और तो ठीक है हमको जो पसंद पड़ेगा न ले लेंगे

ठीक है भैया लेंगे अच्छा तो आते ही या पाँच साल का लड़की का होगा न छः साल का टॉप घंघरी ठीक है कम्पनिए का हमको लेना पड़ेगा लेंगे

ठीक है तब रखते हैं